तूं म्हणटालें न्हू म्हाका डिजिटलान सगलें कर म्हण आतां म्हाजें लग्नय आसा म्हाका म्हाजे सगले प्रमाणपत्र बी सगलें तें हितून करपाक जाय सगलें डिजिटल करपाक जाय आतां सगलें एकू म्युजफूल जाता न्हू म्हूण म्हाका तें हितून करपाक जाय आतां ए डिजिटल सगलें जाता आतां सगलें आतां फुडारान सगलें डिजिटलच जातलें तें आतां आमकां बरें आन तूंय म्हाका सांगतालें न्हू की सगलें यें तें डिजिटल कर म्हण म्हण हांवें चिंतलां की आतां म्हाजे लग्नाचे सगले प्रमाणपत्र बी सगलें तितून कर तितुनूत करत्लें म्हण सगलें डिजिटल जाल्या बरें जातलें न्हू आंय आनी तूंय तूंय तितुनूत कर तूं तुजें लग्ना सुद्दां डिजिटलूच कर सगलें तुजे फुडारान बी तुजी आतां भयणूय आसा ती तुजी भयणूय लग्नाची जाली तेजें प्रमाणपत्र तूं सुद्दां डिजिटलानूत कर मागीर तें फुडलें मागीर तुजें तें कर तूं तुजें भ यें आत्याचें चडूय रिजिटलान डिजिटलान केल्लें बरें बरें जातलें मागीर तुजें ताजे चडवाचें लगीणूय तें ताजें लगिणू आसा न्हू तें सगळें डिजिटलान केल्या आनी बरें जातलें आतां सगलें फुडारान डिजिटल केल्यार आनी बरें जातलें न्हू तेंवूं ती हेजो उपाय उ ह हो उपाय बरो पडटा येंचो